गुजरात जे लोकप्रिय खेल जे बारे में चवा त गुजरात में लोकप्रिय एतिहासिक खेल में जीअं त असांजे सूरत जे डूमस जे बीच ते घुड़सवारी रखी वेंदी आहे जंहिंमें ॿाहिरि जा पर्यटक अची तव्हांजी घुड़सवारी जी चेटा भेटी कंदा आहिनि ऐं हुनमें हिकु पासे पहाड़ बि आहे उनमें घोड़े जी सवारी हुनखे चढ़ंदी बि आहे ऐं हिकु साइड लवंदी बि आहे ईअं ई जेका रेस लॻंदी आहे जीअं हुन रेस में केर जिते हो सभु जेका ॿाहिरि खां घुमण अचण वञण वारा हूंदा आहिनि न उन पर्यटक खे इहो सभु आकर्षितु करदो आहे